खिच खेती करण में मछली पकड़ण पशू पालन करण में डेरी उत्पादन में टेक्नोलॉजी हिन में जाम वॾो पंहिंजो योगदान ॾिनो आहे जीअं टेक्नोलॉजी वधी आहे त कृषियुनि खे पंहिंजे खेतनि में वधीक मां वधीक मुनाफ़ो करण कीअं कबो आहे ऐं घटि मां घटि लॉस कीअं थिए ऐं खेती केतिरे सुठे में सुठी हिते हिन में टेक्नोलॉजी पंहिंजो जाम वॾो योगदान ॾिनो आहे सॉइल टैस्टिंग एंड ॿीं बि घणी टेक्नोलॉजी आहिनि फा फार्मर में छा कृषियुनि जी जंहिं सां खेती सुठी थिए थी ऐं हुननि खे वधीक में वधीक मुनाफ़ो थिए थो जीअं कहिड़े मौसम में कहिड़ी लैंड ते कहिड़ी खेती थिअणी खपे ही सभु टेक्नोलॉजी पंहिंखे एडवांस में ॿुधाए थी छॾे थ्रू स्माट फ़ोन्स सैंसर्स एक्चुएटर्स ही सभु लॻाए लॻाए पाणि खेती में पाणि जाम वॾो मुनाफ़ो थिए थो टेक्नोलॉजी वजह सां ऐं डेरी उत्पादन में टेक्नोलॉजी जाम वॾो योगदान ॾिनो आहे जीअं डेरी खीर खे रेफ्रिजरेटर में रखिणो हुजे खीर घटि में घटि जल्दी सां ख़राबु न थिए हिन करे फ्रिज में रखिणो हिन में बि टेक्नोलॉजी जाम वॾो योगदान ॾिनो आहे ऐं मछियुनि खे पकड़ण में खेती करण में ऐं सभिनी में खे टेक्नोलॉजी जाम मतिलबु जाम योगदान ॾिनो आहे